आङो बेलासि समावहाय जोलुर गेलेग्राफोरजों जोलुर गेलेग्रानि नामैनो खारो आरो आं बे खारनाय समाव समाव से घण्टा समाव ब्रैजिबा मिनिटस बेबादि सम होनाय जायो आरो आं बे खेलाखौ साफ्रोमबो लाइमोनफोरजों गेलेनाय गेलेनो मोजां मोनो आरो आङो बिथांमोननिफ्राय बिथांमोननि हेफाजाब आरो गेलेनायनि गेजेरजों आङो थुलुंगा मोनो आरो आङो बेबादिनो गोबां खेला दुला गेलेनायखौ बयबो मैखोमै बाहागो लानायनि जाउनावनो आङो गेलेनो थुलुंगा मोनदों आरो आंनि देहायारि बिथिं आंनि गोसोया गोख्रों जानांगौनि थांखिजों आङो बे खेलाखौ गेलेनाय जायो आंनि थुलुंगानाया बेनो आंनि साखाथिनि लायमोनफोर आरो आंनि देहायारि आरो आंनि गोख्रोंथि देहा लाखिनो थाखाय आङो बे खेलाखौ गेलेनो थुलुंगा मोननाय जादों